आसामनि सुबुंफोरा गुबुन जायगानि सुबुंफोर बायदिनो गावनि जिरायनाय समखौ बिदिनो सफिं खालामनानै बेरायनाय एबा गेलेनाय दामनाय बिदिजों बारग' होनो मोजां मोनो जोहोलाव बैसोनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेरायनाय एबा फुटबल क्रिकेट बायदिसिना गेलेनाय आरो बेरायनाय साइकेल सालायनाय मटर सालायनाय बिदिफ्राव सम खाथाय होयो आरो गुबुन फारसेथिं न'आव थानानै स'सेल मेडिया याव बायदि बायदि रोखोमनि भिदिअ नायो निउस नायो आरो मिमस नायो दा बे बायदि दारैनो आसामनि सुबुंफोरा गावनि जिरायनाय समखौ बारग' होनो बिदियै मोजां मोनो